علی گڑھ ضلع كی آب و ہوا بہت اچھی ہے یہاں كی آب و ہوا بہت بہتر ہے یہاں اگر ہم موسم كی بات كریں تو یہاں ہمیں تقریباً تین طرح كے موسم دیكھنے كو ملتے ہیں اگر جون كا مہینے والا ہے تو وہ تھوڑا گرمی والا موسم رہتا ہے جنوری فیبرری والا مہینہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا ٹھنڈا رہتا ہے جو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے موسم اور اس علی گڑھ ضلع میں بارش كا موسم بھی رہتا ہے تو اس طریقے كے موسم ہمارے علی گڑھ ضلع میں رہتے ہیں اور ہمارے روزمرہ كی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے سب لوگ بہت مل جل كر كے رہتے ہیں اور آب و ہوا بھی بہت بہتر رہتی ہے